हँ बोलिये

तऽ हँ तऽ अहाँके जल नलके योजना जे छै से हम अहाँके करवायब तकर बाद जे छै जेना अहाँके खाना पीना बनबैमे उज्ज्वला छै ओ अहाँकेँ स्वास्थ जे छै आओर जेना अहाँके घरमे जाइ आबैके दिक्कत हैत तऽ रोड तोडके जे भी विकासके काज छै तऽ अहाँ हमरा सङ्ग लागल रऽ रहू हम ओ काज अहाँके सभटा सम्पन्न करबौ देब करवा देब हँ आब हँ तऽ हम पूरा अथी पर आब अहाँ हमरा एतेक दिन हमरा पता नहि रहय आब हमरा पता भऽ गेल तऽ पता भऽ गेल तऽ आब अहाँ हमरा इन्फोर्मेशन देलियै तऽ आब जे हमरासँ हेतै अहाँ अथी छी तऽ अहाँके हम अहाँके अहाँके व्यक्तिगत आओर अहाँके समाजके हम चाहै छी जे अहाँके गामके प्रखण्डके जखन गाम आओर प्रखण्ड जखन विकास हेतै तखन ने तऽ अहाँके जे कोनो मदति हेतै जे कोनो अहाँके हमरासँ मदति हैत से हम ओ काज अहाँके हम करवा देब खाली अहाँ हमरा से ई इन्फोर्मेशन दऽ देलहुँ हेँ आब हम अहाँकेँ एहि चीजके रिपोर्ट तैयार करै छी आओर अहाँके जल्दसँ जल्द ई काज हम करवा देब शीघ्राति शीघ्र हँ आँय आब ई अहाँकेँ देखियौ एखन तऽ आब ई लास्ट मन्थ छी फरवरीके लास्टतक मे तऽ सभटा करवा देब हम कनि हमरो इमहर उमहर जाय पड़तै ने हँ हँ आब हँ हँ आँय अच्छा बीस तारीख तक हम अहाँके करवा देब अच्छा तऽ ई पाँच फरवरीकेँ अहाँकेँ उपनयन अछि हँ हँ तऽ ठीक छै तऽ हम अहाँके हँ हँ यौ अवश्य देखय पड़तै तऽ ओ जे छै ने जे अहाँके जे ई अथी छै आ अहाँके पू दिक्कत अछि तऽ आब अहाँ हमरा ई सूचना देलियै हेँ हम एहिमे अहाँकेँ कोशिश करबै जे